हा त मूंखे सरकारी योजनाउनि जी जानकारी आहे सरकारी घणेईं योजनाऊं हली रहियूं आहिनि प्रधानमंत्री आवास जी दुर्बल आवास जी ॿियूं बि घणेईं योजनाऊं सरकारनि जी आहिनि ऐं इहे बि लोन ॾेई करे मकान ठाहिराइण जी बि सरकारि वटि योजनाऊं आहिनि जंहिंमें असां सरकारि खो लोन वठी करे बैंक खां पंहिंजी जाइ ठाहिराई आहे जंहिंजो असांखे अनुभव आहे उन में कोई दिक़त न ईंदी आहे बाक़ी सरकारी घणेईं योजनाऊं आहिनि माण्हू चाहे उन में लाभ वठी सघे थो पियो उन जो पात्र हुजे त अञा त उन खे उहो लाभ न मिलंदो आहे लेकिन आवास ठहणु करणु लोन बैंक मां मिली सघंदो आहे पंहिंजा पेपर दुरुस्त थियणु खपनि इन में कंहिं बि प्रकार जी कोई बि दिक़त न ईंदी आहे जेकी असांखे पूरी जानकारी आहे असां उन जा पाण बि पात्र थी चुकिया आहियूं इन कारणि असांजो उन जी पूरी जानकारी आहे